شعیب آپ آخری بار ابھی کہاں گھومنے گئے تھے میں آخری بار جو گیا تھا میں نینی تال گھومنے گیا تھا اور وہ ٹرپ ہمارا بہت شاندار رہا تھا جی وہاں بہت سے لوگ آتے ہیں گھومنے کے لیے اور نینی تال ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر انسان کو جانا چاہیے زندگی میں ایک بار تو کیونکہ بہت خوبصورت جگہ ہے وہ اور وہاں ایک جھیل ہے جسے جھیلوں کی رانی کہا جاتا ہے جی جی تو نینی تال بہت اچھی جگہ ہے آپ کو بھی جانا چاہیے شاہ زیب سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ٹھیک